न'खरनि थाखाय सावस्रि गोनां जामुं बुङोब्ला जों बर' हिसाबै जोंना ओंखामखौ जायो जोङो ओंखाम जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि न'नि बारियाव फोनानै दिहुननाय माखासे मैगं थाइगं संनानै जायो मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंफोर बुङोब्ला जों बर'फोरा बारियाव मेसें बोथोराव लाइ लाफा बिदिनो मुला आलु बायदिसिना मैगं गायो बेफोरनिफ्रायनो जोङो संनानै जायो लोगोसेनो जोङो बेजों लोगोसेनो बिदिनो दाव बेदर बेफोरबायदिनो माखासे ना दावदै बेफोरखौबो जाफायो जोंनाव सावस्रिनि थाखाय जों बेफोरखौनो जायो मोजां सावस्रि लाखिनो थाखाय जोंना बर' हिसाबैथ' जोंनि गुदि आदारा ओंखामानो जोंना ओंखामखौनो जानानै जों बांसिन थांनानै थायो ओंखामानो जोंनि गाहाइ आदार ओंखामजों लोगोसे बिदिनो ओंख्रि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंनि ओंख्रि संनानै जायो बेजों लोगोसे आरो ना बेदर दावदै बेफोरखौबो जायो जोङो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माखासे बिनि गेजेरावनो आरो माखासे जोङो जाग्रा मुवा जाबावो जायखौ जायोब्ला जोंनि देहा सावस्रिफोरा मोजां जायो बा मोजां जायो ओमफ्राय बेखौ जायोब्ला जोंनि देहा सावस्रिफोरा मोजां जायो बे बेजों लोगोसेनो माखासे आदार जानानै जों देहाखौ गोग्गो लाखियो आदार जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बिनि गेजेरावनो माखासे ओंख्रिफोरनि गेजेराव जों बर' हिसाबै बर'नि मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाबाय जोंनि साबसिन ओंख्रि बुङोब्ला जों अनला दाव सबाइ साम' जायो ओमफ्राय नारजि अनला बेफोरनोसै